हम अहाँके अपना नवजात शिशुके बारेमे अनुभव बताबै छिए सात माहके हमर अभी नवजात शिशु अछि से हुनका देखरेख करना हुनका खानपान हुनका दूध कियाकि हम कॉलेजमे पढ़ाबै छिए तऽ फेर हुनका छोड़िके फेर आना फेर जाना चारि घण्टासँ पाँच घण्टा हम हुनकासँ दूर रहै छिए से जब घर जाइ छिए तऽ ओ बच्चा हमर तरफ एना देखै छथिन कि माँ हमर एलखिन हेँ आओर हम एतऽ रहै छिए तऽ हुनका हम बड्ड याद करै छिए से अनुभव हम अहाँके विस्तृत जानकारी दै छी कि सुबहसँ लऽ कऽ शाम तक एक नवजात शिशुके पालबैके छै तो बहुत आसान नहि छै हुनकर पीछे अहाँके अपना बहुत समय देबैके पड़ै छै कोना ओ खा कोना ओ खेलै छथिन कोना ओ अपना आप पर प्रतिदिन हुनकर नया नया चीजमे किछु नहि किछु बदलाव आए छै तऽ हुनके बारेमे देखि देखिकऽ एक नया अनुभूति होइ छै कि जब हम छोट होइ तऽ कोना कोना करै छिए ओ बचपनमे हुनकर हुनका देखिकऽ हमर हुनका बचपना देखिकऽ बड्ड खुशी मिलै छै कि सचमे नवजातके जीवन बड़ नीक होइ छै कि कोइ टेन्शन नहि जे करै छथिन हुनका माँ करै छथिन गोदमे खिलाना दूध पिलाना घुमाना आओर हुनकर हर एहसान बच्चा नहि बाजै छथिन फिर भी हम समझै छिए कि बच्चा की कहै छथिन की बोलबाके छै हुनका ओ अनुभव हम समझि जाइ छिए से ई हमरा खातिर बड़ नीक सुखद अनुभव छै